हाँ जी हैलो हाँ नमस्कार नमस्कार बताएँ हाँ हाँ हाँ बताएँ अच्छा तो आप बारात घर बुक करना चाह रहे थे तो कितने तारीख के लिए चाहिए आपको बीस जून तो सबसे पहले थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मुझे देखना खाली है कि नहीं एक मिनट एक मिनट रु रुकिए आप थोड़ा सा बीस जून दो हज़ार चौबीस हाँ जी हाँ जी हाँ जी उस दिनांक में हमारा खाली है आपको मिल जाएगा तो आपको एक दिन के लिए चाहिए कि हर एक दिन के लिए चाहिए दो दिन के लिए चाहिए तो बीस और बीस और इक्कीस जून को चाहिए उन्नीस और बीस जून के लिए चाहिए आपको अच्छा तो आपको कितने कमरे चाहिए होंगे

अच्छा तो साथ में आपको भोजन व्यवस्था भी चाहिए कि सिर्फ़ कमरे चाहिए भोजन भी चाहिए लगभग कितने लोगों का भोजन चाहिए आपको सौ लोगों का अच्छा अच्छा अच्छा तो आपको एक टाइम भोजन चाहिए तीन टाइम चाहिए दो टाइम चाहिए ठीक है ठीक है तो आपको कुल मिलाकर तीन टाइम का भोजन दो दिन के लिए हमारा जो बारात घर है वह मिल जाएगा आपको लगभग एक दिन का साढ़े तीन लाख रुपए लगेगा दो दिन का आपका लगभग साढ़े छः सात लाख हो रहा है तो हम सात सर छः लाख रूपए तक में आपका कर देंगे दो दिन तो आपकी जितनी व्यवस्था है सारी व्यवस्था हमारी रहेगी केवल आपको आना है हाँ तो आप क्या करिएगा कुछ राशि पहले से जमा करके भुगतान करके बुक करिएगा ताकि हम उसको आपके नाम पर रजिस्टर्ड कर लेंगे ओ के धन्यवाद धन्यवाद